जी जी हँ मैडमजी बजैत छियै कहू की अहाँकेँ कऽ सकैत छी जी जी भऽ जेतै सब तरहके एतऽ व्यवस्था छै अच्छा डान्सोके व्यवस्था छै एतऽ सङ्गीतोके व्यवस्था छै अहाँकेँ जे चाही से सब तरहके सङ्गीत सिखायल जाइत छै जी जी लिख देब जी जी हँ हँ फीस नहि यऽ जादे अहाँ सबकेँ जे अपन बजट अइ ओहिमे फीस अहाँ सबके भऽ जायत तऽ एतऽ सब तरहके सब तरहके बच्चा सब अबैत छथिन तऽ ओएह रहत अहाँकेँ महिनाके अहाँकेँ छओ सए रूपैआ देबऽ पड़त आब कम देखू केना भऽ सकैत छै कारण जे छै से सबके एक रङ्ग लेबै ने तऽ तऽ अहाँके कै गो धिआ पूता आबैत छथिन से तऽ दुनू अयथिन अच्छा तऽ दुनू अच्छा अच्छा ठीक छै तऽ हम लिख लै छी दुनू बौआके नाम तऽ फीसके ओएह बात रही गेल तहन दुनूके मिलाके अहाँकेँ आठ सए रूपैआ देबऽ पड़त अच्छा अच्छा ठीक छै तऽ सङ्गीतके मेन एतऽ छै जे जादेहे कनिक ध्यान देबऽके रहैत छै तऽ सङ्गीत पर जादे ही बच्चा पर ध्यान देब पढ़ाइके जे छथिन से पढ़ाइओके लेल व्यवस्था छै दोसर मास्टर छथिन आ हम जे छी से सङ्गीतके छी नहि फीस चलत अहाँ केकरो लग बाजब नहि अहाँकेँ चलत फीस एमहर हम अहाँकेँ एतबेमे मैनेज कऽ देब अहाँ लेकिन खाली एमहर कतहुँ नहि बाजब एडमिशनके टाइमिङ्ग सुबह नओ नओ बजेसँ चालू अइ हँ करबा दियौ आबिके जते जल्दी करबा देबै किआकि एतऽ सीट फुल भऽ जेतै तहन फेर नहि ने बच्चाके लऽ पायब हँ हँ जी जी ठीक ठीक काटि दिऔ